अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में वंचित या अधिकारहीन समुदायो में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यक्रम चल रहें है तो अगर बात करें तो बहुत सारे जो कुछ एन जी ओ हैं जो इस पर काम कर रहे हैं अगर देखा जाए कुछ एन जी ओ स्कॉलरशिप पर काम कर रहे हैं कुछ एन जी ओ शिक्षा पर काम कर रहे हैं जैसे जगह जगह एक कम्युनिटी में जाकर एक छोटा स्कूल खोल कर वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कुछ लोग जिनकी जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे और जिनकी परसेंटेज अच्छी है उनको स्कॉलरशिप देने का भी काम कर रहे हैं यह एन जी ओ के साथ साथ हमारी सरकार भी इस पर काम कर रही है और उनको स्कॉलरशिप भी दे रही है और उनके लिए जगह जगह मतलब स्कूलों की भी व्यवस्था कर रही है तो मुझे लगता है कि यह जो कार्यक्रम चल रहे हैं यह कार्यक्रमों को और अच्छी तरह से चलाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा मिल पाए